म्हाका अशीं सारकीं कोंकणीन तांकां कितें नांवां म्हणटा तीं खबर ना बट आतां हांव झाडां रोयतां आनी आमगेर खुबशे अशे कुळागर सुद्दां आसा तेतून आमी चडशें म्हाका दिसता काळी माती वापरता हें झाडां रोवपाक जी बरी पडटा आतां म्हजें हांवें सांगलें गार्डन केलां तातूंत हांव गार्डनांत सुद्दां काळी मातीच वापरतां ना जाल्यार लोमी सोय्ल आसता पळय सेन्ड आनी क्ले सगळें मिक्स आसता भितर ती माती वापरतां जेतून चडशे मिनिरल्स आसता आनी लॅटरेटीक सोय्ल म्हणून आमी हाडटा ऑनलायन आमी म्हजो घोव ऑर्डर करता तेतूंत ताका तें अशें ऑर्गेनिक कार्बन म्हणून कितें बरयिल्लें आसता आनी पॉटेशियम मेळटा तितूंत आनी चडशें आतां पयलींचे हितून खत घालताले कसलें शेण घालप मागीर झाडांक आमी च्याचो पालो उडयता आजून सुद्दां हांव म्हज्या झाडांनी च्याचो पालो उडयतां कसली आतां कसलीं झाडां पानां जीं आमी भाजी करता तीं पानां उरतात तीं आमी उडयतात तातूंत म्हणल्यार अशें चडशें मॅन्यूअर आनी फर्टिलायजर आमी वापरून झाडां रोयता